नमस्कार जी बताइए बीमा एजेन्ट बोल रहे हैं बीमा कराना था हाँ हाँ नई नई इस्कीम बहुत आई हैं कितने लोग का कराना है है है है स्कीमें हैं बहुत अच्छी अच्छी हाँ ये बताएँगे आपको जैसे कि एक इस्कीम हमारे पास है आप एक हजार रुपये एक हजार रुपये महीना जैसे जमा करेंगे अठारह साल के लिए तो एक हजार रुपये महीना आप जमा करेंगे तो ये अठारह साल आपका जमा होगा औ उसके बाद ये आपको मिलेगा बीस साल बाद मिलेगा आपको सोलह लाख रुपये मिलेगा हाँ एक हजार जमा होगा महीने में अब डिस्काउंट इसमें डिस्काउंट वाला ये बीमा थोड़ी ना है हाँ और और एक दूसरी दूसरा जो बीमा है एक वो है हमारे पास पाँच सौ रुपये महीने वाला हाँ तो कितने लोग का कराना है बताओ सबका बताओ एक बार में अच्छा चार लोग का अच्छा तो ये मान के चलो चार लोग का कराना है तो ये कौन सा वाला कौन सा वाला करवाना है यही पाँच सौ रुपये महीने वाला तो पाँच सौ वाला हो जाएगा और आपको इसमें आई डी प्रूफ़ बता दें आई डी प्रूफ़ आधार आधार लगेगा एक फ़ोटो पैन कार्ड पासबुक और इ बैंक पासबुक आधार कार्ड पैन कार्ड एक फ़ोटो ये सब फ़ोटोकॉपी करवा के रखाइए फिर हम कल आ जाएँगे आपके यहाँ वैसे कित कितने बजे तक मिलोगे घर पर अच्छा तो यार मान के चलो हम वही हाँ चार साढ़े चार बजे हम आएँगे तुम्हारे यहाँ